کسی بھی جمہوری نظام میں شہریوں کی شمولیت بہت اہم سمجھی جاتی ہے بہار میں سیاسی فیصلوں میں عوام کی نمائندگی کو یقینی بنانا جمہوریت کی مضبوطی کی علامت ہے نمائندگی کا مطلب ہے کہ عوام اپنے نمائندے چن کر انہیں حکومت میں شامل کرتے ہیں نما یہ نمائندے عوام کی آواز بن کر قانون سازی اور پالیسی سازی میں حصہ لیتے ہیں انتخابات ساری شمولیت کا سب سے بنیادی اور اہم ذریعہ ہوتے ہیں عوام ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو ان کی رائے کی نمائندگی کرتے ہیں ریفرینڈیم عوامی رائے شماری کے ذریعے براہ راست عوام سے کس اہم مسئلے پر رائے کی جاتی ہے عوامی مساوت سے حکومتی پالیسیوں پر عوام کی رائے شامل کی جاتی ہے ایڈو کیش احتجاج اور عوامی تارییکیں بھی عوامی شمولیت کے ہم ذرائع ہیں سراکس سیاست کا مطلب ہے صرف ووٹ ڈالنا نہیں بلکہ پالیسی سازی میں بھی شامل ہونا بلدیاتیی ادارے جیسے پنچایتیں عوام کو مقامی سطح پر رائے راست فیصلہ سازی میں شریک کرتی ہے اس سے فیصلے زمینی حقائق کے مطابق اور مؤثر بنتے ہیں علم کی کمی کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ عوام باخبر فیصلے کر سکے جب عوام سیاسی طور پر باشعور ہوں تو وہ نظام کو شفاف اور جوابدہ بنا سکتے ہیں